हाँ नमस्ते मेरे यहाँ बाल कटता है ब्लीच होता है फे़शियर होता है

कब है शादी क्या क्या करवाना है कितने लोग का अच्छा हो जाएगा हाँ मिल जाएगा सारे टाइप के लहेंगे हैं रशदार ओसदार हाँ जी मिल जाएगा हाँ कितने पैसे में चाहिए पैसा तो ज़्यादा लगेगा दस हज़ार या बीस हज़ार नहीं नहीं कम नहीं होगा लहेंगा का तो ज़्यादा ही लगता है नहीं कम नहीं होगा दो पाँच सौ कम होगा दो पाँच कम होगा

हाँ उसका भी हो जाएगा हाँ हाँ कितने दिन बाद शादी है अच्छा हाँ गोल्ड ब्लीच मिलता है फे़शियल भी होता है क्या कहते हैं

हाँ हाँ हो जाएगा उसका भी ठीक है ठीक है ठीक ठीक है नमस्ते मैम